सहरसा जिलाक इतिहास बहुत ही बढ़िआँसँ फैलल छै जाहिमे एहि क्षेत्रके बाबाजीक कुटी लक्ष्मीनाथ गोसाईंके छै सूर्य मन्दिर छै माँ उग्रतारा शक्ति पीठ छै एहि लए कऽ ई जे छै से इतिहासमे बहुत बढ़िआँ जँका फैलल छै आओर ईसभ प्राचीनकालके घटना रहय जे ईसभ एहि क्षेत्रमे शङ्कराचार्यजी एलखिन रहए ओ शास्त्रार्थ केलखिन भारती एलखिन रहए तारा माय एलखिन रहए बहुत प्राचीन समयमे